हमर एक दोस्त है अजय बहुत अच्छा ड्रॉइंग बनाबै है बहुत तौं ओकर देखबहि ने तऽ तौं बोलबहि सचमे बहुत अच्छा ड्रॉइंग है एकदम हम भी ओकरेसँ सिखले ओकरे देख देखकऽ हमर अन्दर हुनर ऐलै कि हँ हमनि भी ड्रॉइंग अच्छा बना सकै है ओकरे देख देखकऽ लेकिन बहुत अच्छा तौं देखबहि तऽ सचमे एकदम सैम टू सेम बना देतौ ओकर ड्रॉइंग के तऽ कोई मतलब ओकर जैसन कोई बना भी नहि सकै सचमे एकदम सेम टू सेम ड्रॉइंग जब ओ बनाना स्टार्ट करतौ ने हम देखते रहबै ओ कैसे मतलब बनबै है एकदम देखै सचमे हँ एकदम बहुत अच्छा सेम टू सेम देखते हि रहि जेबौ एकदम मतलब कोई भी चीज कोई भी चीज दै देहीं ओकरा कुछ भी तऽ ओ एक बार दिमागमे खाली बैठा लेतौ कि हाँ ई बनाना है बस बनाना स्टार्ट करि देतौ बनेते रहतौ बनेते रहतौ एकदम अब जादा टाइम भी नहि लगावा है जैसे हमरा बहुत टाइम लगता है बनावैमे लेकिन नहि ओकरा टाइम नहि ओ तुरन्त बनाकऽ दिखा देते कि हम देखिते रहि जेबहि सचमे ओ मतलब नहि ओ ओकर जे हुनर है ने ओकर जैसे कोई मतलब अथि नहि करि सकै छै बहुत अच्छा एकदम ड्रॉइंग बनबै है सचमे हम्मे हम्मे भी ओकरा देखलोंह ने तऽ हमरा खुशी मिलले वाह ई बहुत अच्छा ड्रॉइंग हमर सब दोस्त तारीफ करै हम भी तारीफ करै हम घरमे सबकेँ बोललियै कि हँ अजय बहुत अच्छा ड्रॉइंग करै है एकदम ड्रॉइंग तऽ ओकर कि बतेइयौ ओकर बारेमे एकदम हम जब फर्स्ट टाइम देखने रहियै ने तऽ हमरा विश्वास नहि भेले कि वहि बनेलकै है हम बोललियै कि तुम बनाये तऽ बोललकै हँ हम बोललियै वाह बहुत अच्छा है हम भी बनायेंगे तऽ हम धीरे धीरे धीरे धीरे ओकरा देखते देखते देखते हम एकदम पूरा कोशिश करि लेलियै कि हमरा बननाय हम भी तऽ ओकरा देख देख कऽ सीख गेलियै